हमारे यहाँ तो सरकारी कोई सुविधाएँ नही है हम लोगों को गाँव वालों को बहुत दूरी पड़ता है तीन किलोमीटर तो हम लोगों को मोड़ पर जाना पड़ता है और मोड़ पर जाओ तो प्राइबेट हास्पिटल है प्राइवेट डाक्टर है वो महेंगा डाक्टर है गरीब लोग परेशान हो जाते हैं सोचते हैं कि गाजीपुर ही लेकर चलो गाजीपुर पंद्रह किलोमीटर दूरी है सरकारी हास्पिटल में जा जाते जाते आदमी का क्या हालत हो जाती है कोई कोई तो दम तोड़ देता है और कोई कोई तो पहुँच भी जाता है लेकिन जाते जाते हालत उसकी और खराब हो जाती है हमारे गाँव में तो कोई सुविधाएँ नही है एक ही सुविधा है जो आशा वाली है वही थोड़ा घूम ऊमकर टीका ओका लगा देती है नहीं तो और कोई सुविधा नहीं है न तो कोई अस्पताल है न तो कोई साधन है हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है जाने में जाने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि हम लोगों के गाँव में कोई अच्छी सुविधाएँ नही है जाते जाते हम लोग थक जाते हैं और कहीं जाना भी पड़ता है तो मोड़ तीन किलोमीटर दूरी जाना पड़ता है कोई साधन नही है लेकिन क्या करें मजबूरी है जाना ही पड़ता है किसी ना किसी तरह आई सब के पास तो गाड़ी होती नहीं है सबके पास तो कोई साधन होता नहीं है लेकिन जिसके पास है वो तो चला जाता है जिसके पास नहीं है वो तो भाई जैसे भी जाए लेकिन जाएगा मजबूरी है तो जाना ही पड़ेगा बच्चे छोटे हैं बीमार पड़ जाएँ तो लेकर जाओ उतना दूर धूप ऐसा बारिश हो या धूप हो या ठंडी हो उतना दूर जाना ही पड़ेगा अस्पताल तो कोई अपने गाँव में है नही कि वहाँ नज़दीक है कि जल्दी से लेकर चले जाओ दूर है क्या करें जाना पड़ता है तीन किलोमीटर दूरी यही ज़्यादा हम लोगों को लगता है कि इतना दूर हम लोगों को पैदल चलना पड़ता है इस पर तो कोई सवारी साधन ही नहीं चलता है